हैलो ओला कैब मूंखे हिकु ओला बुक काराइणी आहे जेके पंजे नंबर खां वठी करे मूंखे ताईं छॾे उहो तव्हां जो हुन में भाड़ो घणो आहे उहो ॿुधाईंदौ कैश वठंदौ की न जी पे हू मूंखे टाइम ते उते छॾींदौ